जय झूलेलाल लॉकडाउन में सभु ॿाहिरि दुकानु बंदि हुआ जंहिंजे करे असां पंहिंजे घर जे अंदरु इहे बंदि हुआसीं पर घर जे अंदरु बि असां अहिड़ो माहोल ठाहे छॾियो हुओ की ॿारनि खे ईअं न लॻे की असांखे ॿाहिरियूं खाधो नथो मिले छोजो अॼुकल्ह ॿार पंहिंजे ॿाइरे खाधे ते ॾाढा वधीक हिरियल आहिनि त असांखे पंहिंजे ॿारनि जी ज़रुरत उन्हनि जी तबीअत खे ॾिसी करे असांखे इहो ध्यानु ॾियणो हुओ की भई असांजा ॿार घर में वेही करे बोर न थिअनि ऐं उन्हनि खे उन्हनि जी खाधे जे हिसाब सां उन्हनि जी सवाद जो ध्यान रखी करे अलॻि अलॻि असां यूट्यूब मां ॾिसी करे ॿारनि खे खाधो ठाहे ॾिनोसीं जीअं ॿार बि बोर न थिअनि ऐं ॿारनि खे इए लॻे की असांजो टाइम सुठे नमूने ऐं ममी चङी तरह ध्यानु रखी आए त इनजे करे लॉकडाउन में मूं पंहिंजे ॿारनि खे जाम सुठियूं वेराइटियूं सुठियूं सुठियूं शय़ूं ठाहे ॾिनियूं ऐं उन्हनि खे अलॻि अलॻि तरीक़े जी शयुनि खे डेकोरेशन करे उन्हनि खे सजाए करे पंहिंजे ॿारनि खे ॾिनो ऐं उन में एॾो टेस्टी ऐं सवादी खाधो उन्हनि खे लॻो जीअं त मां उन्हनि खे पनीर जा पकौड़ा खाराया उन खां पोइ ॿारनि खे असां अलॻि अलॻि जीअं भाॼियूं ठहिनि थियूं जेके ॿार पहिरियों न खाईंदा हुआ उन्हनि खे अलॻि तरीक़े सां थोरो ठाहे करे ॿारनि खे खारायो तीअं ही असां बेसण जी भाॼी वांगण जो भरतो ऐं जेके स्नैक्स में बि असांजे शाम जे टाइम ॿारनि खे बुखु लॻंदी हुई त उन टाइम ते बि ॿारनि खे अलॻि अलॻि तरीक़े जा नाश्ता ठाहे करे खाराया जंहिंमे ॿारनि खे सवाद बि लॻे पियो ऐं उन्हनि जे हेल्थ खे उन्हनि जी तबीअत जो ख़्यालु रखी करे असां ॿारनि खे खारायो मूं पंहिंजे ॿारनि खे लॉकडाउन में एतिरो ख़ुशि कयो जो ॿार उन रोटीअ ते उन नाश्तनि ते अॼु हिरी विया आहिनि जेके शयूं उहे न खाईंदा हुआ अॼु उन्हनि शयुनि खे खाइण उन शुरू करे छॾियो आहे जय झूलेलाल